हा मुखे रमत रमणो त इलाही वणंदियूं आहिनि पर रमत में बि क्रिकेट रमणु मूंखे वधीक पसंद कंदो आहियां छाजे करे के सभई दोस्त मिली करे इन में मनोरंजन करे सघंदा आहियूं रमत रमी सघंदा आहियूं सभु गॾजी करे ॻाल्हियूं बोली बि करे सघूं रमत बि रमी सघूं ऐं भई दौड़ा दौड़ी करे पाण रमत जो मज़ो वठी भई घरा भई पंहिंजे शरीर के बि कसरत वसरत कयूं हुन में बि फ़ाइदो थिए व्यायाम थी वञे अने रमत जी रमत बि थी वञे हुन बई ॻाल्हियुनि जो सकारात्मक फ़ाइदो थी सघंदो आहे